میری پسندیدہ بائک بلیٹ ہے میرے پاس ہونڈا بائک ہے اور ڈریم بھی میری بائک بلیٹ ہی ہے اور سفر کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہتر بائک بلیٹ ہی ہوتا ہے جو چالیس پچاس ساٹھ کے رفتار میں چلانی چاہیے جس سے سفر اچھی ہوتی ہے اور اس میں بلیٹ میں مائلیج اچھا ہوتا ہے وہی تیس پینتیس کی دیتی ہے لیکن اچھا لگتا ہے دکھنے میں وہ چلانے میں وزن دار ہوتی ہے اس کے بعد وہ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ آرام دایک بھی لگتا ہے گھومنا پھرنا یہ کرنا ایسے جانا اور اس کے بعد وہ بائک وزن دار ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے اس کا کلر بلیک میں ہو اور تو اور بہتر لگتا ہے جیسے بائک چلانا گھومنا چالیس کا رفتار ساٹھ کی تیس کی بیس کی اس طرح سے چلانا گھمانا پھرانا اور بائک اس طرح سے سندر اچھا لگتا ہے بائک کو ہمیشہ چلانا چہیے لوگ بائک سندر سب سے بہتر جو بائک ہوتی ہے ہماری وہ وہی بائک اچھی ہے ہماری پسندیدہ بھی بائک بلیٹ ہے اور ہماری ڈریم بھی بلیٹ ہی ہے اور ہمیشہ بلیٹ بائک ہی رہے گی کیونکہ بائک میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی بائک ہے تو ہمیں بلیٹ ہی اچھا لگتا ہے اس لیے بلیٹ کو ہم فیورٹ اپنا بائک بناتے ہیں اور بائک ہمارا فیوریٹ ہی ہے بلیٹ